असांखे ख़बरु आहे त हिन ज़िंदगीअ लाइ पाणी केतिरो ज़रूरी आहे पाणी न हूंदो त असां कुझु न करे सघंदासीं न घरनि जा कम थी सघंदा आहिनि न कपिड़ा थी सघंदा आहिनि न रोटी थी सघंदी आहे बरसाति जो मौसमु अचे थो त हुन में बि ॾाढी तकलीफ़ु थिए थी कपिड़नि जी असां सोचींदा आहियूं त असां कपिड़ा किथे सुकायूं कपिड़ा बि मशीन में ड्राई करे सुकायूं था त हुनखे बि असां खे पंखे जे हेठां विझिणां था पवनि केतिरी तकलीफ़ु थी रही आहे बरसा गर्मियुनि में असांजा कपिड़ा जल्दी सुकी वेंदा आहिनि पर उन मौसमु में पाणीअ जी तकलीफ़ूं ॾाढी थींदी आहे पाणी असां खे ॾाढो घटि मिलंदो आहे सभिनी घरनि में पाणीअ जी वॾी खपति थींदी आहे छाकाणि माण्हू ॿ ॿ टे टे दफ़ा सनानु कंदा आहिनि हुनखां पोइ पाणीअ जी कटौती बि ॾाढी थींदी आहे थधि जे मौसम में पाणी ॾींदा आहिनि पर हुन में बि ॾाढी तकलीफ़ु थींदी आहे हुन में बि कपिड़ा असां जा ॾाढा ॾुखियो सुकंदा आहिनि जेतिरो थी सघे असां पाणीअ जी बचति कयूं जेतिरो खपे ओतिरो खपायूं ईअं न भई पाणी आहे त हाणे असां हुनजी हुन खे असां वधीक वेस्ट करे विञाईंदा रहूं पाणी जेतिरो बचाईंदासीं त असांजे अॻियां लाइ ॾाढी अ सुठी ॻाल्हि आहे ऐं सुठे नमूने असांखे अॻियां बि पाणी मिलंदो